हाइक हाइक माने हाजो गाखोनाय हाजो गाखोनाया मोनसे जिउनि मोनसे गोदै मोन्दांथि नङा होमबा बेबायदि हाजो गाखोनो मोननायाबो मोनसे समायना मोन्दांथि एक्सपेरियेनस आंबो आं बारा बेबायदि गोजौ गोजौ हाजो गाखोनो मोनाखै बा मोननायनि खाबुखौबो मोनाखै नाथाय जेब्ला आं शिलंआव फरायदोंमोन अब्ला सानसेखालि आङो शिलं पिकखौ हारसिं गाखोनो थांदोंमोन बिनि जाहोना जाबाय माने लोगोफोरा हाजो गाखोनो खोब बायो जिहेथु शिलंआ गासिबो बांसिनानो हाजोगोजा बेखायनो बिथांमोना थांबाय थानो बानायलाय आं बै सानखिलि हारसिंनो बै शिलं पिकआव थांनो थाखाय हारसिंनो हाजोखौ गाखोदोंमोन हाजोआ बिशनुपुरननि खोलाहा डाइरेक्ट माने थोंजों गोजौमोन खोलाथिं ओ ओमफ्राय लामायाबो बिदिनो सिददामोन बे सिददा लामाजोंनो आङो गाखोलांदोंमोन लामाया गुवारमोन अजाय माने ब्रैजि फुटसो गुवार ओ हाग्रा एवस्रांनाय नाथाय मानसि गाखोलांनो हानाय बेबादि इसेबां मोजां लामा नङामोन अदेबानि मानसिफोरा गाखोलां गाखोलां थांनायावनो थांनायावनो मानसि थांग्रा लामा जादोंमोन गेजेर गेजेर खोन्दोआव थरसे बिराद गिदिर अन्थाइ दंमोन आरो बे मानसिफोरा मेङोब्ला बे हाजोखौ गाखोनायाव मेङोब्ला बे अन्थायाव दान्दिसे जिरायनानै थालाङोमोन आंबो हारसिंब्लाबो बे हाजोखौ गाखोनो थिरांथा लादोंमोन आरो सानसेखालि फुंनि जि रिंगासोआव आङो बे हाजोखौ गाखोनो नाजायो हारसिंमोन थेवब्लाबो आङो जेबो सानाखैमोन बेखायनो जोबोरैनो थुलुंगा लानानै आं बे हाजोखौ गाखोलांगासिनो दंमोन गाखोयै गाखोयै आं इनायनो मेंदोंमोन मेंनानै बै गेजेर खोन्दोनि अन्थाइ थाफाखौ लोगो मोन्दोंमोन मोनहैदोंमोन बे अन्थाइ थाफायाव सानैसो गिदिं बायग्रा सेंग्रा दंमोन आं आनदास खालामदोंमोन बिसोर सिखाव नङाब्ला दाखाथि जानो हागौ नाथाय आं हारसिंब्लाबो बिसोरखौ गियाखैमोन आङो गावखोनो जायगानि फाथ्रा सेंग्रा बादि खोन्थादोंमोन आरो मुसुरलायनानै आङो बै हाजोनि अन्थाइ सायाव गाखोनानै आं जिरायदोंमोन आरो दान्दिसे उन्दुदोंमोन आंनि बेबायदि फाव दिन्थिनायखौ नुनानै बै सिखावफ्रा हयथ' दाखायथबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो बिसोरो आंखौ एदावनो जेबो साहस खालामाखैमोन उनाव आङो बिसोरखौ नागारनानै बै गोजौनि आद्रा बाहागोखौ हारसिंनो आरोबाव दावखोलांबावो दावखोनानै आङो शिलंनि पिकआव ओंखारहैयो आर बेबायदिनो आङो बे शिलंनि माने शिलं पिक हाजोआव हारसिङैनो बेबायदि बेरायनो थांदोंमोन आर बेबायदिनो शिलंनि गुबुन गुबुन फिसा फिसौ हाजोखौ आं हारसिंनो नायजोबदोंमोन माब्लाबा माब्लाबा बेबायदि हाजो गेजेर गेजेर बेरायनायाव मोसाफोरबो लोगो मोन्दोंमोन मोसाफोरखौ बारा गेदेर लोगो मोनाखै एसे फिसा फिसा लोगो मोन्दोंमोन नाथाय आं बिसोरखौबो जेबो गियाखैमोन आङो बेखौ खाथियाव मोनब्ला जोथारगोनसो होननानै साहस खालामनानै आं दावगालांदोंमोन साहस खालामोब्ला रावबो खाथियाव फैनो हामारा बेबायदिनो आङो शिलंनि गोबां हाजोखौ हारसिंनो बेरायदोंमोन आरो मोसा मुफुर लोगो मोनब्लाबो आं रावखौबो गियाखैमोन बेबायदिनो जोंनि खाथियावबो हाजो दङ भुटान हाजो बे भुटान हाजोआव बेबायदि दावबायनायनि खाबुखौ अदेबानि मोनाखै नाथाय जोङो जिहेथु भुटान हायेननिनो मानसि बेखायनो बेफोर हाजोआव मागो बैसागोफ्राव ओरैनो बेरायनो थाङोमोन आरो बेरायनो थांनाय फावैनो हाजोफोरखौ जों गाखोयोमोन आरो गाखोनानै माब्लाबा ओ मोफौ होयोमोन एबा दंफांफोर दानना लाबोयोमोन बेबायदिहाय जाहारबारिब्लाबो भुटान हाजोनि खावसे बाहागोखौ जोङो बन लायनाय फावै एबा मै सिखार खालामनो थांनाय फावै जोङो बेरायहैयोमोन आरो जोबोर मोजां मोनोमोन आथिखालाव अदेबानि बेफोरबायदि ओ फ्रिआव हेंथा गैयाजासे रावबो हाजो हाला गिदिंनायनि खाबु गैलिया दानि दिनाव मोनफ्रोमबो खामानियावनो फैसा नांसै हाजो गाखोनोब्लाबो फैसा नांगौ ओ गारि मथरजों थांनांगौ टिकेट दाननांगौ बिबादि जाजोब्बाय जियानो जाथों हाजो गाखोनायाबो मोनसे जिउनि जोबोद गोदै आयदा नोंथांमोनाबो बेबायदि हाजो गाखोनो नाजागोन होननानै आं आसा फारिबाय